लड़की के बहुत दिक्कत आते हैं उस्कूल बहुत दूर है अब का करेंगी कहते हैं कि लड़की का शादी कर दो जऊन हो का करेंगी पढ़ के वो आप करेगी नहीं पढ़ाई जिन पढ़ाई नहीं करेगी घर पर रहेगी तो हम लोग कहते हैं कि नहीं लड़की पढ़ेगी हमारी एक नौकरी नही करते हैं तुम्हारी लड़की शादी मत करो शादी कर दो खाना बनाएगी खिलाएगी सबको नौकरी नही करेगी देहात में इसी की बात है पढ़ने नहीं देते हैं बाहर नहीं जाए देते हैं सब कुछ करते हैं लड़की लड़के सब काम करते हैं लड़की के नहीं कि काम करने दे जान यही सब है यहाँ धरे गाँव में लड़कियन के कुछ काम नहीं करने देते हैं घर में बैठाते हैं खाने बनाते हैं कहूँ सब कोई खिलाना कुछ मत करना अब पास हो जाएंगी तो का करेंगी तो नौकरी नहीं करेंगी घर जाएंगी दूसरा के घर जाएंगी का बिगड़ जाएंगी नौकरी नहीं करता है बिगड़ जाएंगी खाना खाली कहते हैं कि खाना बनाओ